अगर हमारे पास छोटा जगह है तो हम छोटे पौधे लगाते हैं जैसे कि गेंदा गुलाब रघुल ये सब छोटे छोटे पौधे हैं जो कम जगह में हो जाते हैं तो हम लोग गमलें में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जैसे कि अब वो ये सब गुलाब उलाब हो गए ये सब गमले में हो जाते हैं लेकिन जो अगर हम लोगों के पास कोई बड़ा जगह है तो वहाँ पर हम लोग आम का पौधा लगा देते हैं पपीता लगा देते हैं केला लगा देते हैं अगर ज्यादा जगह है तो क्योंकि केला लगातार बढ़ता है आम लगा नीम लगा देते हैं वृक्ष लगा देते हैं पीपल का वृक्ष लगा देते इन सब पौधों के लिए किसी बड़े जगह की आवश्यकता है अगर हमारे पास छोटा जगह है तो हम छोटे पौधे लगाते हैं जैसे सब छोटे पौधे में हम लोग कम जगह में अपना बैंगन प्याज लहसुन हरी हरी सब्जियां छोटे छोटे जगह पर हम लोग उगाते हैं और छोटे जगह पर ये आसानी से उग जाते हैं ये ये छोटा इनके पौधे छोटे छोटे इसलिए छोटे छोटे होते हैं इसलिए ये हमें छोटे जगह पर आसानी से उग जाते हैं जो बड़े पौधे होते हैं तो उनके लिए बहुत जगह चाहिए जिसमें उनको बहुत जगह चाहिए और वो बहुत जगह लेते हैं इसलिए उन्हें कहीं बड़ी वाली जगह पर लगाते हैं लेकिन लगाना दोनों ही पौधा चाहिए